मुंहिंजे हिकु दोस्त जो स्टूडियो आहे जंहिंमें असां भॼनु ॻाइणु वेंदा आहियूं ऐ भॼन में असां साईं झूलेलाल जा संत कवरराम जा जेके बि सिंधी आहिनि ऐं हिंदी आहिनि उहे तकरीबन असां उन स्टूडियो में ॻाईंदा आहियूं ऐं गाईंदा आहियूं ऐं असां पोइ वरी इन्हनि में बि प्रस्तुति कंदा आहियूं त जीअं वीडियो ऐं ॿियों असांजा हलनि हिन में असां साईं झूलेलाल जा बि संत कवरराम जेके ॻाया आहिनि गाना उन्हनि जा बि नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो साईं अहिड़ा काफ़ी जेका आहिनि पुराणा हुन जा मशहूरु भॼनु गाईंदा आयूं छेॼ बि हिन में हलंदी आ्हे भाई तमामु हिकु सुठो संगीत ऐं कार्यक्रम असांजो थींदो आहे ऐं असां पोइ दोस्त वरी पाण में यूट्यूब ते या फेसबुक ते इन्हनि ते वरी डाउनलोड बि कंदाऊं ईंदा बि आहियूं ॿुधाईंदा बि आहियूं त मां बि हिकु बेहदि ऐं रंगा रंगी सिंधी प्रोग्राम हूंदो आहे ऐं सिंधी जॾहिं असां पाण में मिलंदा आहियूं तमामु हिकु सिंधीयत जो वॾो जज़बो रहंदो आहे ऐं सिंधीयत लाइ हिकिड़ो वॾो मथे ऐं गाना उन्हनि जा ॻाए करे सभिनी खे मस्तु करे पाण में छ्ॾींदा आहियूं ऐं वो स्टूडियो असां दोस्त सिंधीनि जो ई आहे ऐं तमामु हिकु लाइक़ु दोस्ती आहिनि ऐं सिंधी आहिनि उन्हनि जे लाइ असांखे फ़ख़्रु आहे ऐं जेके बि पुराणा गाना हूंदा आहिनि की मास्टर चंदुर जा या स्वामी जा श्लोकनि ईअं तमामु असां पाणत में गाईंदा बि आहियूं ॿुधाईंदा बि आहियूं उन्हनि सभिनी खां साह जो सुर्मियुनि साह जा दुहिड़ान हिसाब सां ॿुधाए ॻाए करे ॿुधाईंदाऊं ऐं उन्हनि में छोकिरियूं छोकिरा वॾा नंढा सभु गॾु हूंदा आहिनि ऐं महिरबानी इन्हनि सभिनीनि जी जेके असां सां ऐं गाना हुन में जेके बि सिंधी हूंदा आहिनि भॼन हूंदा आहिनि सिंधी असां तमामु ॿुधंदा आहियूं